हाँ मैं कैमरे का उपयोग करता हूँ उससे फोटो भी लेता हूँ और रिल्स भी बनाता हूँ फोटो फोटो फोटो से अलग रिल्स एक अलग ही तरह का वो है जिससे रिल्स को रिल्स को रिल्स डाल के लोग पैसे कमाते हैं फोटो सिर्फ एक बार ही सिर्फ देख ही सकते हैं या रख सकते हैं अपने स्टोरेज में और रिल्स रिल्स को लोग डाल के एक दूसरे को भेज सकते हैं और रिल्स में से कभी भी कभी भी फोटो ले सकते हैं और उसको एक दूसरे को शेयर करके और कई कई ऐसी ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पे लोग डाल के पैसे कमाते हैं जैसे इंस्टाग्राम आदि लोगों को इससे काफ़ी रोजगार मिल रहा है